खाजन जी मिठाई सङर जी मिठाई गीहर लोलो चौथो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई पटाटनि जो हुलवो गाजरनि जो सीरो जलेबी गीहर मिठो लोलो साटा करांची हलुवो माजून सतपुड़ा पतीशो